हम सभ गोटा जनैत छी कि स्वच्छता बड्ड जरुरी छै हम अपन घरके आस पास घरके आस पासके इलाकाके स्वच्छ रखऽके लेल जमीनी स्तर पर सामाजिक स्तर पर प्रयास करैत छी सभसँ बड्ड जरुरी छै जागरुकता अहाँके आस पास जेभी सामाजिक लोक छथि हुनका स्वछताके प्रति जेभी जागरुकता छै हुनका समझावऽके बतावऽके आओर हुनका विश्वास दिलावऽके लेल अहाँ अपनो सम्मिलित भए कऽ हुनका सभहक साथ आस पासके इलाकाके एकटा समय सारिणीके तहत बाध्यताके तहत जेभी छै रोज या रोजके माध्यमसँ अहाँ जाकऽ ओतऽ अहाँ अपनोसँ सफाइ कऽकऽ अहाँ ई जागरुकता हुनका समक्ष राखि सकैत छी हुनका समझा सकैत छी ओहिटामे से एकटा जे हम अपना लेल जे छै आस पासके इलाकाके स्वच्छ रखऽके लेल हम अपन परिवेशके परिप्रेक्ष्यके स्वच्छ राखऽके लेल अपन पूरा सामाजिक स्तर पर स्वच्छताके अभियान चलावऽके लेल हम हुनका सभहक बीच जाकऽ अपना आस पासके इलाकाके स्वयं जाकऽ हम स्वच्छताके तहत हम पूरा बहारि सोहारि करैत छी सभके तहत जे छै कचरा पेटी जे छै वार्ड वार्डके वार्डके हरेक वार्डकेमे जाकऽ हुनका वार्डके लेल हुनकासँ जेभी सामाजिक पदाधिकारी छथिन जेभी वार्ड सदस्य छथिन जेभी हुनका तहत सभहक घर जाकऽ हम कचरा पेटीके वितरण केलहुँ आ करैत छिऐ आ सभके समझबैत छिऐ कि अहाँ आस पास अपन सफाइ रखबै तऽ कोनो बिमारी अहाँकेँ समक्ष नहि ऐताह अहाँकेँ सभहक परिवारक बच्चाके स्वस्थ स्वच्छके तहत स्वास्थ्यके प्रति जेभी जागरुकता छै जे भी स्वास्थ्यके स्वस्थ्य होएबाके लेल जेभी जे उपाय छै से सभके विवरण दऽकऽ सङ्क्षिप्त रुपसँ या फिर हुनका विवरणमे समझाके हुनका आस पासके सफाइ राखएके लेल हुनका हुनकर मनोबलके हम सभ बढ़ाबैत छिऐ आओर एकटा नागरिक होएबाके नाते हम सभहक कर्तव्य बनैत छै कि हमरा सभकेँ जेभी इलाकाके छथिन जेभी आस पासके गाँव परिवेश जेभी छथि हुनका सभकेँ बतबितहुँ स्वच्छताके महत्व आओर महत्वके बता बताबैत जेभी छै स्वयं ओहि परिप्रेक्ष्यमे खड़ा भए कऽ स्वयं सफाइ कऽकऽ सभकेँ विश्वास दिलाकऽ एहि स्वच्छता अभियानके अग्रसर करऽके लेल हम सभहक एकटा बड सामाजिक जिम्मेदारी छै